आंना ओंखाम ओंख्रि संनाया गोदोनि ओन्दैनिफ्रायनो संबो खानाय बिदिनो बिमा बिफानि

खोन्थाखादों आरो फिथा सावनाय नाफोरखौ बोरै एवो बोरै माबायो फान्थावफोरखौ बोरै एवो बिदि बायदि बायदि ओंख्रै संनाय नारजि अमा जेनेबा बेफोरबायदि संनाय आरो आं आरो बारा रोंबाङा आरो ओरैनो बे न'फोराव सिखायनाय बेफोरखौनो जाब्बा जुब्बा संलाबायनाय जोंना बिमाफोरा जि फोरोङो बेखौनो संलाबायो आरो फिथा एवनाय सौराय एवनाय बेफोरखौथ' बिमाफोरनिफ्रायनो सिखायदों ओरैनो थ' क्लास लाया जेरावबो सिखायहैया ओरै युउथुबफोरावबो नायनानै बिदिनो माबाया जोंना न'फोरावनो जानला मोनला संलाबायनाय गोदोनिफ्रायनो न'फोराव सिखायनायानो जोंना बिदिनो जानला मोनला जोंना बर' न'नि नालाय बिदिनो दालि आलुफोरखौनो फ्राय एवलाबायनाय दालि जह'ल संलाबायनाय लाव ओंख्रि फाथो मैगं फाजा बिदिनो संनाय रोंगौ आरो बिदिनो बेलेग बेलेग रोङा फिथाफोरखौबो फिथा लावदुमफोर सावनो रोंगौ एन्टाबफोर बारा एसे मोजां जाया ए मोजां जायाबाथाय बिमानाव सोङो बिमाया फोरोङो आरो ओमफ्राय आरो बिदिनो सौराय एवनाय सौरायफोरावबो आरो बारा बेराबाथाय बिमाफोरनाव सोंबाय दाथ' आरो बायदि बायदि ओंखारो बेरनाय माबानाय सिखिनिफोर सावनाय रिफाइनफोरजों सावनाय जोंना आरो न'आव सावनाय नालाय बिदिनो हासिब फोरजोंनो माबायो बिदि थोरि थोरि हाग्राफोर एसे मुथा हाना लानानै एवलाबायो सौरायफोर बेरो बिदिनो जाला बाययो आरो जोंना आमफाय आरो बिदिनो नारजिफोरखौ संनाय आरो बिदिनो सिखायो बिमाया दै होबाय खारैआव खारै होबाय नारजि एग्लिबाय बिदिनो अमा बेदरफोरखौ थावजों एवनानै होबाय

अमा बेदरफोर सङो बारा मोजां जायाबा सोङो न'फोरावनो जोंनालाय आरो जाब्बा जुब्बा खारै आरि होनानै संलाबायनाय बिदिनो आरो मालाबा आरो बै मेथाय सावनायफोरखौ युउथुबफोराव नायो नायनानै सावलाबायना जायो आरो जाब्बा जुब्बा जायाबाबो जानाया आरो बबेबा जायो बबेबा आरो रोंबाङा आरो रोङैफोरखौ बै युउथुबफोराव नायनानै सावलाबायना जायो मेथायफोरखो आरो ओंख्रिफोरखौबो द'स्रा द'स्रा ओंख्रिफोरखो रोङाबाथाय नायो नायनानै मबाइलफ्राव नायना युउथुबफोराव नायनानै संनानै जायो आरो आरो माखासेखौथ' जोंना न'आवनो संखानाय नालाय न'आव जाग्राफोरखौ आरो रोंगौ आरो गुबुन बेलेग बेलेग द'स्रा द'स्रा ओंख्रिखौ रोङा बिदिनो न'फोराव बिमाफोर फोरोंनायफोरखौ रोंगौ बिदिनो दालि आलु ना बेद'र एन्जर बेदर एम्बु बेदर खुसिया बेफोरखौ आरो ओइ एन्जर बेदरफोर माबा माबा होयो अन्थाइ बाजाबफोरजों एवलाबायो जोंना आरो बै खुसिया बेदरफोरबाथाय नोरसिं होलाबायो बिदिनो जायो गोथाव जायो जानाया आरो न'फोराव जोंना बिदिनो जाबाय नालाय जोंना बेखौनो मोजां मोनबाय आरो जों आरो बेलेग बेलेग ओंख्रि संनो रोङा बिदिनो न'आव जाब्बा जुब्बा संनायफोरखौनो रोंगौ आरो